جب بھی میں ڈرائنگ کرتی ہوں تو مجھے بہت مشکل پڑتا ہے کیونکہ مجھے ڈرائنگ زیادہ آتی نہیں ہے بٹ مجھے پسند ہے اسی لئے میں اسے کرتی ہوں مجھے جب بھی کچھ سرکل یا پھرکچھ بھی ریکٹینگل شیپ یا کوئی بھی ادر شیپ کرنا ہو تا ہے تو وداؤٹ اپریٹس کے نہیں کر سکتی مجھے اس کے لئے کسی نہ کسی اییرٹس کی ضرورت ضرور پڑتی ہے اگر میں ایسے ہی کرتی ہوں تو وہ ہمیشہ غلط ہو جاتا ہے جس سے میرا ٹائم بہت برباد ہوتا ہے

بلکہ اتنا ہی کروں جتنا اس میں اچھا لگے گا کیونکہ ڈرائنگ ایک بہت اچھا ہے تو وہ اچھا ہی ہو تو وہ اچھا لگتا ہے ادروائز جلدی بازی میں بنا دوں یا پھر ٹیڑھا میڑھا بنا دو